हेल' मा खामदोलै अ ओइ मोजां माबा नोंखो माबा बुंनो नागिरदोंमोन ओइ ड'क्टरनियाव थांनांगोमोनलै मबेयाव थांब्ला मोजां जागोन अ मौ दोङो बर्नगावआव ना अ मोदोम हामा मोनलै मोदोम हामा दा थां अ माबा चेकआपआव थांनांगोमोन नोंखो नोंखो लोगो हमनो नागिरदो नों नों खामानि गैयाब्ला

बिदिब्ला गाबोन थांगोन दे अ नों ए आंबो बावगारबाय दासो गोसो दासो आरो माबाया आसा बायद'आ दासो बुंदोना चेकआपआव थांनांगो होननानै होमब्ला गाबोन थांगोन दे ने ए उदै बाहाय साबाय थादोमोनलै बेयावनो बर्नगाव थांब्लानो मोजां जागोन ने

अ इयावनो चेकआप

अ खाथि होमब्ला अ इयावनो अ दाथ' माबा सिजारिनसो खामनांगोन ना सब सिजारिनसो जायोना आंबो गोदान दासो माबा अ होमब्ला गाबोन दसथासोआव अखारदो ने बेटारि गारिजो थांगोन जों बेटारि गारिजों थांगोन दा माव देखायगोन माव थांगोन माव थाया आंबो रोङा नोंसो रोंगो आंबो गोदान अ बेनिखायनो आरो नोंखोनो हौवाया जाहा हौवाया नोंखोनो लोगो हमहोदो र' इखोनो लोगो हम होननानै अ दे गाबोन गाबोन थांगोन दे ने दे होमब्ला उदैया उदैया बाहाय बाहाय सादो होमब्लाबो हागोन गाबोन थांब्लानो मोजां जागोन दे होमब्ला आंबो मिथिया ड'क्टरजो गाबोन थांगोन दे दे